आं नार्जि अमा संदों बे नार्जि अमाखौ दा उन्दैफ्राबो बिराद जायो ओमफ्राय राननोबो थोआ सोरनो होनो सोरनो दोननो ओमफ्राय गामिनि मानसिफ्राबो बिदों दा मा खालामगोनथाय आङो दा बेखौ बे बिसोरनोबो इसे इसे राननानै हरनोसै ओमफाय न'वावबो जानो दोनसै माखासेखौ बोरै राननो थोगोनथाय बेखौ फुरायनांगौवानो जादों आरोखि आंना थार्गेता मोनबा आंना न'वाव आराम दिनैबो जानानै गाबोनबो इसे थानाय खालामनोसो सानदोंमोन दा बयबो बिनाय खालाय आरो मा होनबावनो आङो बेखौ इसे इसे इसे बयनोबो राननानै जिखिनि थायो बेखौ आङो गावनि माबायाव दोनसै आरोखि दा दोननानै गाबोन बेखौ इसे इसे राननानै जों जानोसै दा मा खालामनो बयनोबो होनांगौ जायो हारसिंथ' जानो हाया अमा बेदर बायबाय दाख्लै एक्स' थाखानि दा नार्जि एरि माबा माबि सोंबाय लोगोफोराबो फैदों हनै दिगदारि मावनोबो संथावा माथावा जालायलांबाय आरो दा बेखौ बेसे गोबावजों संनो मोनो संबानो मोनबानो रानस्रांसै जानोसै आरो जिरायनोसै बिदिनो बायदिसिना इसे एनै मावलु मावला खालामसै दा बेखौ आं मा माब्ला संखांगोनथाय बेनोसै आरो दा संसै नै जुरिगासिनो दं दा लांफैदो सोर सोर जायो सोर सोर जायो माने बाजैबो बिदोंमोन आरो दा जोंहा हनै बिबोनाङाबो इसे बिदोंमोन बेखौ आङो रानग्रोनोसै ओमफ्राय नोंसोरनोबो इसे इसे हरनोसै दा जोंहा बिदिनो जाबायना